میں ایک پنکھا لانے کے لیے یہاں سے ملیح آباد سے کافی دور لکھنؤ شہر کی طرف آیا اور لکھنؤ شہر تو ایسے ہی ثقافت کا تہذیبا تہذیب کا گہوارہ ہے اور یہاں کی تہذیب ایک مشہور ہے اور یہاں کے لوگ اودھ کے لوگ مانے جاتے ہیں تو میں پنکھا لینے کے لیے آیا اور ایک پنکھا جب لانے کے لیے گیا مجھے گھر میں بھی استعمال کرنا تھا مجھے اپنے کمرے میں بھی لگانا تھا اور وہ کمپا پنکھا کافی مہنگا تھا لیکن خوبصورت بھی اچھا تھا اور خوبصورت بھی بہت تھا اور اس کی ہوا بھی بہت تیز تھی اور بہت اچھا چل رہا تھا بہرحال میں اس کو لے کے آیا لیکن اس میں ایک خاص قسم کی خاصیت یوں کہہ لیجیے ایک یہ تھی کہ اگر گرد اڑے تو دھول اڑے اس پر گرد غبار جمتا نہیں تھا یہ اس کی ایک خاص خاصیت تھی اس پر دھول گرد و غبار جلدی جمتا نہیں تھا اور اس پہ جالے نہیں لگتے تھے یہ اس کی ایک خاص خاصیت تھی باقی پنکھا مہنگا تھا لائٹ بھی بجلی بہت کھاتی ہے لیکن ساتھ میں اچھا پنکھا تھا اس سے ہوا اچھی ملتی تھی